ہیلو ہیلو سر آپ وہ گلاٹی الیکٹرانک سے بول رہے ہیں سر میں آپ کے یہاں سے سی سی ٹی وی کا ریموٹ لے کے گیا تھا تو وہ خراب ہو گیا آپ بول رہے تھے کہ آٹھ سال دس سال چلے گا کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے خراب ہو گیا ہے مگر آپ بولے تھے کہ بہتر کمپنی ہے اورینجنل کمپنی ہے آٹھ دس سال چلے گی ہوں ہوں ہاں ہاں ہاں کالا تھا تو تبھی تو میں پریشان ہوں بہت دنوں سے کام ہی نہیں کر رہا ہے پریشان ہوں تو پھر اب میں وہی آپ دیے تھے تینتالس ارالس ہزار تک پورا سب ملا کے سیٹ اٹ ہوں ہوں وہیں پہ آؤں تو بہتر ہے جیسا آپ بتائیں جیسے آپ جانکار ہیں اس میں ہاں ہاں ہوں ہوں ہاں ہاں تو اس سے پھر آپ ریٹن دوسرا دیں گے یا پھر اسے بنا کر صحیح کر کے دیں گے

اوکے اوکے سر اوکے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک